हैलो स्वीग्गी से बात कर रहे हैं भैया मैंने एक ऑर्डर किया था उस ऑर्डर में मुझे कुछ पेय पदार्थ ऐड करवाने हैं तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पास कौन कौन से पेय पदार्थ हैं जी मुझे कोक और जूस ऐड करवाना था तो कोक और जूस आपके पास उपलब्ध है क्या जी ठीक है अगर आपके पास कोक और जूस उपलब्ध है तो आप इसे मेरे ऑर्डर में ऐड करके उसे डिलिवर कर दीजिये जी जी मेरे ऑर्डर में शामिल कर दीजिये आप उसे ठीक है